सीतामढ़ीमे बहुत ऐसन ट्रस्ट बहुत ट्रस्ट हइ जे बहुत फेमस हइके यहाँ ट्रस्टसँ जेकि अनाथ आश्रय चलै छै एक वृद्धा आश्रम चलै छै जे आओर मतलब बुढ़ि या वृद्ध आदमीके बेटा हइ पुतोहु हइ ओकरा ठीकसँ जे नहि पाल पोषै जे नहि बढ़िआँसँ इलाज करबा पाबै छै चाहे खिआइ सकै छै उ वृद्धा आश्रममे रहल दै छै आओर वृद्धापर आश्रममे जे ट्रस्टसँ मिलै छै पैसा वहिसँ ओकर जीवन यापन चलै छै जैसे कि अनाथ आश्रय है अगर कोइ बच्चा है ओकर मम्मी पापा नहि हइके तऽ ओकरा अनाथ आश्रयमे रखै छै आओर उ अनाथ आश्रयमे जे खर्चा होइ छै उ ट्रस्ट दैछै पैसा हँ आओर सीतामढ़ीमे बहुत अइसा ट्रस्ट बहुत एसन ट्रस्ट हइ जाहिसँ आदमीके बहुत ही अच्छा लाभदायक हइके आओर अइसे बहुत आदमीके जीवन यापन चलै छै जे बेसहारा हइके